سات لاكھ چھپن ہزار پانچ سو ستاسی آٹھ لاكھ اڑسٹھ ہزار نو سو بتیس پچاس ہزار چھ سو سترہ ننانوے ہزار دو سو بارہ تین لاكھ چار ہزار چار